आं माखासे जाग्रा आइटेमखौ अर्दार खालामबायमोन आरो दामफोरखौबो खमायबायमोन अर्दार खालामखांनायनि उनाव आङो जाग्रा सिंग्राखौ नैथा अर्दार खालामनायाव दखानदारा बाथा होफैदों आं अर्दार खालामदोंमोन नैथाल' आंनो नांगौ नैथा सिंग्रा